हलो जय झूलेलाल हा मां मां मां मां मंजू थी ॻाल्हायां पई हो त मां थर्ड ईयर में पढ़ंदी आहियां तव्हां जे हिन में ऐं कॉलेज में त मुंहिंजो पर्स गुम थी वियो आहे ब्लैक ब्लैक कलर जो पर्स आहे ऐं मां प्ले प्लेग्राउंड में वेठी हुयसि त उते मां पंहिंजो पर्स रखियो ऐं पंजे मिंटे खां पोइ ॾिठमि त मुंहिंजे साइड में पर्स कोन हो ऐं उन में मुंहिंजा सभु जेके आहिनि आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स आहिनि मुंहिंजा सभु इंपॉर्टेंट हुन में पेपर्स आहिनि त मुंहिंजी तव्हां हिन बारे में कुझु हैल्प कजो तर की छो जो हुन में मुंहिंजा सभु सॼा ई जेके आहिनि डॉक्यूमेंट्स मुंहिंजे हुन ई पर्स में आहिनि मां काफ़ी हिते ॻोल्हण जी कोशिशि कई आहे त पर मूंखे हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म

हा हा हा हा हा अच्छा

हम्म न हुते मां हुते त कोई कोन हो ऐं मां आसे पासे में बि घणेई पुछां कई आहे की भाई हितां केरु खणी वियो या किथे हली वियो ऐं हुते मूंखे कोई बि ॾिसणु न आहियो जेतिरी देरि त मां ॿेठी हुयसि हुते पर इन लाइ मां चा चाहियां थी की भाई मुंहिंजो हुन में सभु मुंहिंजा पर्सनल डॉक्यूमेंट पिया आहिनि घर जी कोबि आहे हिन में त हिन लाइ मूंखे काफ़ी दिक़त थींदी हा हा हा हिन में मुंहिंजो कैश बि घणो ई आहे टे हज़ार खनि कैश आहे डेबिड कार्ड वग़ैरह आहे त हा हा हा न त पर हीअंर ईअं थियणो त न घुर्जे न की जिते असां पढ़ाई कयूं था त हुते असांजी ईअं शइ कोई घुम थी वञे ठीकु ठीकु आहे ओके